हय म्हाका गावपाक आवडटा आतां गाण्याचे वेगळेवेगळे प्रकार आसा पूण तितू भितर म्हाका आवडटा तो प्रकार म्हणल्यार संगिताचो प्रकार हो नाट्य संगीत आनी भजन हो जो प्रकार आसा तो म्हाका आवडटा नाट्यसंगिता भितर वेगवेगळे राग आसा त्या रागाचेर ती गाणीं जीं आसा तीं कातरां जीं आसात तीं म्हणली वता सकाळचो वेगवेगळो राग आनी सांचो वेगळो राग भुपाळीचो राग वेगळो अशे रागाचे म्हाका राग जे नाट्यसंगिता भितर जे राग आसा ते म्हाका खूब आवडटा म्हणून म्हाका ती संगीतकाय आवडटा म्हणून म्हाका संगीत सिंगींग म्हणटा पळय आमी तें म्हाका आवडटा आतां ही हीं जीं सगळीं गाणीं आसा तीं म्हाका म्हणपाकूय आवडटात आयकपाकूय आवडटात आनी हुबेहूब तांचें परिक्षण करून जर देवान जी बुद्द दिल्ली आसा त्या बुद्दी प्रमाणें हांव तीं म्हणपाचो प्रयत्नूय बी करतां म्हाका आवडटा हांव जेन्ना एकटो आसतां तेन्ना हीं गाणीं हांव सहज म्हणटा गाडये वयल्यान येता वयता आसतना म्हज्या तोंडान हीं सगलीं भजनां आनी हीं नाट्य गितां आसात तींच आसता जेणे करून म्हाका बेजार असो येयना हांव जरी गाडयेर एकटो आसलों तरी म्हाका बेजार येना हांव गाणीं खंयचींच प्रकारची फोर व्हिलर जरी हांव चलयता तरी हांव कॅशेट खंयची ती लायना हांव स्वता गाणीं म्हणत तो म्हाजो प्रवास जो आसा तो करतां म्हाका कॅशेट लावन गाणीं आयकुची परस कॅशेट केन्ना लावन आयकुपा आवडटा म्हाका जेन्ना हांव एकांतांत आसतां आनी एखादी समजा म्हाका गाणें आवडलें जाल्यार हांव तें परत परत खंयच्या टायमार आयकूंक शकता पूण जेन्ना हांव प्रवास करत आसता तेन्ना म्हाका सोबत म्हजी सांगात जर कोणी करता जाल्यार ते म्हणटा संगीत म्हाका गाणीं म्हणपाक खूब आवडटा कांय भजनां हांव म्हणटां रागाचेर हांव भजनां म्हणटां वेगवेगळो राग आसा तेजेर हांव भजनां म्हणटां तीं मराठी आसूं शकता तीं नाट्यगितां आसूं शकतात आतां इतलीं जवळ जवळ एक विशेक नाटकां हांवें पळयलां तितू भितर सौभद्र नांवांचें जें नाटक आसा तितू भितर पळोपाक गेल्यार शंबरा वयर गा जीं आसा तीं कातरां किंवां गाणीं जीं आसा तीं म्हणलेलीं आसा मंदारमाला नांवाचें नाटक मानाकपण नांवांचें नाटक आनी कट्यार काळजांत घुसली नांवांचें नाटक आसा हितू तरेतरेचीं जीं रागाचेर रागाचेर हीं गाणीं म्हणिल्लीं आसात कांय हिंदी प्रमाणांत आसा कांय मराठीन आसात तर कांय संस्कृतान सुद्दां हीं गाणीं म्हणिल्लीं आसात आतां तेजी एक झलक रागाची एक जर झलक दाखोवपाची जाली जाल्यार जाल्यार एक गाणें जें आसा तें मराठीन आसा तें हांव तुमकां म्हणून दाखयतां सुसंगती सदा देई मोरया सुसंगती सदा देई मोरया बहुत काश्ट लो कुसंगती तया बहुतकाश्ट लो कुसंगती तया तर हो एक प्रकार जालो रागानच येता हेय बी हें जें भजन आतां हांवें जें म्हणलें तें एक प्रकारचो राग आसा तें रागाच्या भितर ह्या रागाच्याच सुराचेर हें भजन येता आतां तशेंच कोंकणीन कातरां आसा अजीत कडकडेन म्हणिल्लीं आसा बरीं वेगळ्यावेगळ्या लेखकांनी तीं बरयिल्लीं आसात पूण आमचे गावपी अजित कडकडे हेंच्यांनी दामबाबाचें सुद्दां सुंदर अशीं कातरां बरयलीं आसात तरतरेन आमची शांतादुर्गेचेर कातरां नीव नीव बरयल्लीं आसा लहराई देवीचेर आमच्यो ज्यो आरत्यो आसात त्यो सुद्दां आमी बरयल्ल्यो आसात कोंकणी भाशेचेर आनी ह्यो सगळ्यो आयकपाक तितल्योच बऱ्यो लागता तितक्योच गोड लागतात आमच्या कानाक आनी ह्यो सगळ्यो आयकतगीर मन अशें शांत जाता म्हणून हो जो संगीत प्रकार नाट्य गितांचो संगीत प्रकार जो आसा किंवां हो भजनाचो जो संगीत प्रकार आसा हो मनाक खंयतरी म्हज्या शांतताय दिता आनी मन म्हजें खंयतरी वळयता जेन्ना मन एखादें उदास आसता तेन्नाय बी हांव गाणेंच म्हणटा मन म्हाजें प्रफुल्लीत जालें तरीय हांव गाणें म्हणटा मन उदास आसलें तरीय हांव गाणें म्हणटा हांसता नाचता खेळटा उट्टा बसता हांव गाणें म्हणटां असो हो जो प्रकार आसा तो म्हाका खुबूच आवडटा आतां अजीत कडकडे सांगिल्ल्या प्रमाणें अजीत कडकडेचो दामबाबाचे जें रिकोड आसा तें धांव धांव धांव धांवून आयला पळोवन तुजें रूप धांव धांव धांव धांवून आयला पळोवन तुजें रूप दामोदर दिसलो म्हाका आनद सांगलें खूब दामोदर दिसलो म्हाका आनंद जालो खूब धांव धांव धांवून आयला पळोवन तुजें रूप धांव धांव धांवून आयला पळोवन तुजें रूप अशी विवीद प्रकारचीं गाणीं म्हाका आवडटात त्या भायर तितूं भितर जर एखादें हिंदी भजन आसत जाल्या तेंवूय म्हाका म्हणपाक आवडटा कबीरदासान बरयल्ली कितलिशीं भजनां आसा तांकां वेगवेगळे राग लावून भजनां म्हणिल्लीं आसा दुसरी गजाल सांगपाची जायत जाल्यार पिक्चरांतलीं गाणीं म्हाका तितलीं व्हडशीं आवडना पूण त्या पिक्चरां भितर जर एखादें रागाचें नियंत्रीत जर गाणें येयत जाल्यार तें म्हाका म्हणपाक आवडटा आतां तें अकबराचेर एक पिक्चर आसा तेजेर तितू भितर ख्वाजा नांवाचें जें गाणें म्हणलां तें एक सुंदर अशें रागाचेर आसा ख्वाजा मेरे ख्वाजा तें म्हणिल्लें आसा तें तुमी सगळ्यांनी आयकल्लें आसा तर तें विवीद प्रकारचें रागाचेर नाट्य संगीत आसूं किंवां रागाचें अवलंबीत जीं गाणीं आसात तीं म्हाका म्हणपाक बरें भशेन आवडटात